साढे इत्थै बड़ा ओह् होंदे न ओह् कीते दे होंदे साढे़ इद्धर बढे बड़ियां डेटां न जि'यां तरीकां न जेह्दे च साढ़े अजाद होए दे दिन जियां दो अक्तूबर गी साढ़ा महात्मां गांधी न होए दे ते पंदरां अगस्त गी कि जे पंदरां अगस्त गी आजाद होआ हा साढ़ा देश ते जेह्का पं'जी दिसम्बर गी ऐ ओह् हा क्रिसमस आह्ले गै हैहा ते जेह्का छब्बी जनवरी ऐ उत्थै जशन होआ हा साढा जदूं आजाद होआ हा ओह्दा जशन होआ हा ते चौदां नवम्बर गी बच्चेआं दा चाचा नेहरू हे निं ते होंदा जन्मदिन होआ हा बड़ा जशन कीता हा बच्चें